जोंनि जायगाफोराव नेट फेक फोरखौ बांसिनानो बयबो जिअ एयारटेल खौ बाहायो जिअ आव जोङो आङो एयारटेल खौ बाहायो बांसिनानो एयारटेलाव आङो टु जिबि सानसे दैलिक टु जिबि मोननाय टु टारथिनाइन निखौ सोयो गोदोनि दिनाव जोङो फुख'नानैसो सोलायोमोन दानि दिनाव जोङो गोसोबानो नेट फेक जोबबाबो सानसेनि थाखाय अवान जिबि टु जिबि मोननाय अबा आरो एक्स्रा मास जोबबासो जोबनाय बिदि दाटा आरि थायो बिदिनो नेट फेक फोरखौ जोङो गोदोनि दिनाव बारा बाहायबाङामोन दानि दिनाव बहुदानो नेट फोरखौ बाहायो मबेल गिदिर गिदिर एनद्रइद मबाइल लाजोबो नालाय बेनिखायनो मबाइल फोराव इदिनो फेसबुक फेसबुक फोर नायो इउटुबा इउटुबफोर नायो आरो जोंहा फिसाला दङ नालाय फिसालाया बांसिनानो इउटुब नायो फेसबुक फोरखौबो बिदिनो नायबाथाय नायबाय नायफ्लांबाय थायो बिदिनो मोजां मोजां भिडिअ मोजां मोजां फिलिम बिदिनो सर्ट भिडिअ फोर सर्थ फिलिम ससे ससे होनायफोरखौ नायनो मोजां मोनो आरो हिनजाव फोरनियालाय बांसिनानो सिरियाल नायनो मोजां मोनो बांसिनानो फेसबुक आवबो सिरियालफोरखौ बोनानै नायनो मोजां मोनो बिदिनो नेट फेक गैयाबा आलां फालां गोदाव सोराव मा खालामनो मा मानो मोनलायो बेनि थाखायनो नेट फेक जोबबाबो सानसेयावनो अवान जिबि टु जिबि मोननाय सोन एकस्रा सोदेरबावनानै लानो हायो बिदिनो गोबां मानसिफोरानो नेट फेक गैयाबा नेट पेक गैयाबानो जाया नेट सोलिनाय दानि जुगाव नेट नोङाबानो जाया गासिबो खामानियानो खालि अनलाइन नेट आवल' दानि जुगाव आरो स्कुल फोराव गथ'फोरनि एनसार कुइसन होनोबाबो खालि फेसबुक अवाटसाब ग्रुपफोराव हरो इदिनो ग्रुब बानायनानै एनसार कुइसन फोरखौ हरो आरो बिदिनो माइबाफोर गामिनि मिटिं माबा मिटिं जाबाबो ग्रुब खुलिबाय बिदिनो ग्रुब खुलिना अवाटसाब ग्रुप फोराव मिटिं आरि जानाय मानायफोरखौबो होनो हायो दानि जुगाव नेट नङाबानो जाया बेनिखायनो नेट पेक खौ नांथारगौ जायो जोङो बांसिनानो नेट खौ गोबां खामानियाव बाहायनो हायो बिदिनो कल खालामबाबो जोबा आनलिमिटेट मास मोनसे गाहामनि गोसो बायदि रायलायनो हानाय फोरखौ सोना लानो हायो बे बायदिनो नेट फेक गैयाबा जोङो नेट फेक गैयाबा जेबो खामानियानो जाया बायदि मोनो आरो दानि मबाइल नि जुगाव आं बे खिनि खौनो बुंनाय जाबाय